دہلی میں روایتی خاندانی اور صنفی رول کی تاریخ بہت پرانی ہے اس شہر نے مختلف تاریخی دوروں میں مختلف حکومتوں کا مقام دیکھا ہے جیسے کہ مغل مراٹھا اور برطانوی حکومت ان حکومتوں کی حکومتیں عام طور پر روایتی طریقوں کو مدِّ نظر رکھتی رہیں جن کی بنیاد عام طور پر خاندانی وراثت اور صنفی حیثیت پر مبنی تھی مغلیہ دور میں دہلی کو اکبر شاہ اور اس کے بعد جہانگیر اور شاہ جہاں کا مقام بنایا گیا ان کے دور میں مغلیہ سلطنت میں خاندانی اور صنفی رول بہت اہم تھا جہاں خاندانی امیران نواب اور منصب داران اپنی اہمیت کے مطابق مقامات حاصل کرتے رہے بعد میں مراٹھا سلطنت نے دہلی کا قبضہ کیا اور ان کی حکومت میں بھی خاندانی اور صنفی رول کی روایت جاری رہی برطانوی راج میں خاندانی اور صنفی رول کی روایات بھی محفوظ رہی جہاں بر برطانوی عہدے کا کردار کو اہمیت دی جاتی تھی اور ان کی تعلیم انتخابات اور مختلف معاشرتی حالات میں ان کا اثر محسوس ہوتا رہا موجودہ دور میں دہلی ایک بڑا شہر ہے جس میں مختلف اقسام کی ثقافتی معاشرتی اور تہذیبی گروہوں کا مشترکہ وسطی ہے اس میں خاندانی اور صنفی رول کی روایات کمتر ہو گئی ہے لیکن اس کا اثر مختلف شعبوں میں آج بھی محسوس ہوتا ہے جیسے کہ سیاست تعلیم اور اقتصادی حوالہ وغیرہ